पशु के बारे में हम खुली हवा में रहते हैं पशु रखते हैं पेड़ के नीचे और उसे सुरक्षित और यहाँ ले जाते हैं खोलते हैं उसको हरी सब्ज़ी जो है खेत में चराते हैं चरा कर ले आते हैं और ले आ कर के उनको धोते हैं सुरक्षा जाड़ा में उनको घर में बनते हैं खिलाते हैं निकालते हैं खिलाते हैं और जो है उसको धोते हैं गाड़ते हैं फिर भी उनको बाँधते हैं छोड़ते हैं हटाते हैं खुली हवा में जो है सिमान में जो है खोल देते हैं हरी सब्ज़ियाँ खा हरी दो दही कुछ ये है वो जो करते हैं हम लोग

जो है भैंस बीमार पड़ती है चाहे कोनो पशु बीमार पड़ता है

सुई लगवाते हैं दवा करते हैं तो जब ठीक होती है तो उसको मान लीजिए हम लोग सेवा सत्कार करते हैं

यही हम लोग की व्यवहार है और कुल इसंट्स गर्म होती है तो ले चलते हैं ठीक जड़ाते हैं दवा करते हैं

बरसी मिलाते हैं बालते हैं खिलाते हैं सब कुछ यही खुली हवा में करते हैं सुरक्षित ढंग से रखते हैं